اگر مجھے کسی دوسرے ملک کا سفر کرنے کا موقع ملے تو میں عرب ملک کے مکہ معظمہ شہر کو زیادہ ترجیح دوں گا عرب ملک ایک خوبصورت ملک ترقی یافتہ منظم ملک ہے وہاں کا عبادت گاہ بیت اللہ دنیا بھر میں مشہور ہے عرب ملک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ عیہ وسلم کا پیدائشی ملک ہے یہاں پوری دنیا سے لوگ حج و عمرہ کے لیے تشریف لاتے ہیں وہاں کا مشہور پھل کھجور ہے وہاں ایک تاریخی کنواں ہے جو حضرت اسماعیل عیہ السلام کے طفیل میں ملا ہے جسے آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے اس کنویں سے ہر سال حاجی حضرات آب زم زم سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں اور تبرک کے طور پر اپنے اپنے گھر بھی لاتے ہیں اسی لیے میری دلی تمنا ہے زندگی میں ایک بار ضرور ملکی ملک عرب میں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کروں